प्रधानमंत्री धन जन धन योजना जो असांखे असां छा ॼाणंदा आहियूं इन जे बारे में प्रधानमंत्री अहिड़ो आहियो नरेन्दर मोदी जी सभिनी जी ग़रीबनि जा खाता खुलवाए रखिया आइन जंहिंजो जंहिंजो खातो न बि हुओ उन जो खातो खुली वियो ग़रीबनि खे एॾो लाभ मिलियो खातो खुली वियनि त उन्हनि जो ट्राजेंक्शन शुरू थी वियनि वरी उन खां पोइ उज्जवला योजना आई और शौचालय योजना आई घर घर शौचालय और स्वच्छ मां भारत वारी योजना उज्जवला योजना आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री अहिड़ो भग भॻवान भाॻनि वारनि खे ॾींदो आहे की प्रधानमंत्री मिलियो एॾा लाभ ग़रीबनि खे मिलिया आहिनि कंहिंखें छा मिलियो कंहिंखें न कंहिंखें छा मिलियो कंहिंखें गैस मिलिया आहिनि राशन पर्मानेंट ॾेई थो पियो प्रधानमंत्री योजना में धन जन योजना में बि ॾिए थो पियो राशन कार्डनि ते बि ॾिए थो पियो ग़रीबनि खे एॾी मदद करे थो पियो